سر دیکھئے مجھے ایرپوٹ کے لیے جلد ہی نکلنا ہے میں تُرکمان گیٹ پہ رہتی ہوں آپ کی یا تو آٹو یا کیب اِن دونوں میں سے کوئی بھی دستیاب ہے یا نہیں مجھے جلد ہی ایرپوٹ کے لیے نکلنا ہے